असां सभु माण्हू पंहिंजी फैमिली सां गॾु घुमणु वियासीं हुन मद्रास उते ॾाढी कठिनाई थी पंहिंजी गाॾी करे वियासीं ॾाढी कठिनाई सां वक़्तु गुज़रियो जंहिंजे करे ॾाढी तकलीफ़ ऐं गैस जी प्रॉब्लम थी वई गैस न मिले ऐं रस्ते में रोटी खाऊं त रोटी में सवादु न ॾाढी कची पकी रोटी मिले लाइट बि न जंहिंजे करे न रोटी बि न मिले लाइट बि न हुई ऐं रस्ता रोड बि अहिड़ा किना टॉयलेट बाथरूम जाम किना जंहिंजे करे परेशानी पई थिए ॿारनि खे अची बुख उञ लॻी बुख न लॻी जंहिंजे करे परेशानी पई थिए जंहिं मां असांखे सबक़ु मिले त त हिन हिन वक़्तु केॾा बि न वञजे ऐं परेशानीअ सां वक़्तु काटियोसीं जंहिंजे करे ॿारनि खे बुख उञ पई लॻे कि छा कयूं रस्तनि ते स्टेशन ते रोटियूं बि सुठियूं न पियूं मिलनि जाम तकलीफ़ुनि सां रस्तो न परेशानीअ सां वक़्तु काटियोसीं